میرے دوارا منگائی گئی کتاب میلا آنچل ناول اپنیاس ایک بہت فیمس ہے لیکن جو میں نے منگوائی ہے اس کی بلڈ کوالٹی اچھی نہیں ہے اس کو سکنڈ اس کا پیج جو ہے نا بہت ہی زیادہ ڈم ہے ہلکا ہے اس کے لکھنے والے پانیشور ناتھ رینو اب ہوتے تو وہ خود کہتے کہ اتنا گندہ پیج میرے ناول کے لیے یوز ہو رہا ہے نہیں ناول لکھی تو ٹھیک ہے اندر کی بات تو ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے بس اس کے بلڈ کوالٹی اس کے ڈلیوری کے بارے میں تھوڑا سا نگیٹو ریویو میرا جاتا ہے میلا آنچل کی طرف سے